जोंनि रायजोयाव फालिनाय गाहाय धोरोम फोर्बोआ बैसागु आनो मानो होनोब्ला जेराव जोंनि मेजरिथि सुबुं सानखो धोरोम फालिनाय बेफोरखौ बांसिन हिन्दुफोरखौनो नुनो मोनो आरो फालिनाय फोर्बोआ बिसोरनि जे गाहाय हिन्दु धोरोमनि जे फालिनाय गाहाय फोर्बो बैसागु जों बेखौनो बांसिन फालिबाय थानाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोरनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां समाव मिनि खुसि बयबो गावजों गाव गोरोबलायनानै बोसोराव खनसेल' फैनाय बे फालिथाय फोर्बोखौ जास्रां लोंस्रां माखासे समाव दुखु दाहा बावगारनानै बयबो रंजानानै जोङो फालिनाय नुनो मोनो आंनि फालिनाय फोर्बोआथ' खृष्टमास मानो होनोब्ला जों जेराव गावनि धोरोमनि फोर्बोखौ फालिनांगौ जायो थिक बेबायदिनो गावनि धोरोमनि फालिथाय फोर्बोखौ बयबो मोजां मोनो हिसाबै बयबो आं खृष्टान हिसाबै जोंनि फालिनाय फोर्बो जि खृष्टमास बेखौनो फालिनाय जायो